जीअं त गुजरात में शिल्प कला में मशहूरु जीअं त विश्व में सभिनी खां वॾी सरदार बल्लभ भाई पटेल जी मूर्ति आहे जीअं त राणी जी वाह जो राणी जी वाहव आहे ऐं अनेक अनेक प्र भॻवाननि जूं मूर्तियूं ठाहे करे ईअं इन्हनि जी पूजा थींदी आहे जीअं त लक्ष अंबे माता आहे लक्ष्मी माता जीअं नौरातनि में माताउनि जी पूॼा कंदा आहिनि एतिरी मूर्ति ठाहींदा आहिनि ऐं गणपतीअ जी मेन त ख़ासि गुजरात में गणपतीअ महाराष्ट्र तक ताईं गुजरात में गणपतीअ जी मूर्तियुनि जी स्थापना कंदा आहिनि उहे ठाहींदा आहिनि ऐं ठाहिण वारनि जंहिं खे बि पैसो मिलंदो आहे जेके वठंदा आहिनि उहे बि घर पूॼा करे उन्हनि खे थींदा आहिनि और इने ते पाण जेको चढ़ाईंदा आहिनि उहो पखियुनि जीअं ॿर देवता आहे पाण ॾियारी में ॿर देवता खे छपे पूॼा कंदा आहियूं उहे चांवर चाढ़ींदा आहियूं उहे चांवर पखियुनि खे और उन्हनि खे ॾियण में विझण में कमु ईंदा आहिनि उहे उन्हनि खे बि खाइण लाइ मिलंदो प्लस जे के मूर्ति ठाहींदा आहिनि उहे बि कमाए सघंदा आहिनि ऐं थी सघे एतिरो त पखी जीअं त कबूतर आहे उहे पंहिंजे खूअ में आतयं सभिनी हंधि पंहिंजी जॻहि ठाहींदा आहिनि जिते माण्हुनि जो इहा ठहियल आहिनि सभ ऐं थी सघे एतिरो पखियुनि खे खाइण लाइ उन्हनि खे अन्न बि मिली वेंदो आहे ने सभिनी जो भलो अने सुठो थी वेंदो आहे जय झूलेलाल